जोंनि आबादनि सायाव जोंहा आबादा जोबोद गोनां आबाद मावनानैसो जों बर'फोरा बांसिन थांनानै थायो आबादनि सायावनो सोनारो जेनेबा माइ माइ गायनाय आबाद माइयाथ' जोबोद गोनां माइखौ जों जेरैखि जाया नांगौ माइ गैयाबा जोंहा ओंखामानो गैया माइ गायखांनायनि लोगो लोगो माइफोरखौ आबाद आदर लाबाय थानांगौ मानो होनबा एखनबा समय अखा गैया अखा गैयाबा जोङो माबा मोनसे खायदा खालामनानैब्लाबो जोङो बिनि थांनायाव मोजां जानायाव जोङो दैनि जगायनानै होनांगोन आरो बिलाइफोराव बिदिनो एम्फौ जायोब्ला जोङो एम्फौ थैनायनि इसे एनै मुलि थुलि सारनानै होनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि आबादखौ मोनगोन जेब्ला माइया गायखाङो बे समाव बांद्राय दै नाङाबो जायो किन्तु नैबे माइया जेब्ला ओंखारो बे थाइमफोराव दैनि इसे गोनांथि जायो बोथोरजों सोनारनानै आबादखौ मावनाय जायो अब्लाबो बोथोरा माबेबा समाव जोंनो नांगौ बादि जा जानानै होआ ओंखायनो आबादखौ मावनायनि उनावबो मावग्रा मानसिया आबादखौ नायनानै मा गोनांथि दं बेखौ नायनानै मोजाङै मावनांगौ बिदिनो आबादा माइल' नङा गोबां मैगं थाइगं बेफोरबो गासैबो

मैगंखौ गायनानै हाग्रा फुनानै होआबा मैगंआ जाया मैथा बेफोरबो हाग्रा थाब्ला जाथि जायो बेफोरनि सायस्थ'वा गोमोरलाङो ओंखायनो आबाद मावखांनाय लोगो लोगो आबादखौ आदर लानांगौ आबाद लानाया जोबोद गोनांथि